ہاں میم مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے یہ ہائڈرا فیشل کرانا ہے اس کے لیے کتنے سیٹنگ ہوگی اچھا وہ مجھے اپنے لیے کر وہ مجھے اپنے لیے کرانا ہے میری ایج ہے ففٹی پلس اور بچی ہی میری سولہ سال کی اس کی ٹریٹمنٹ ایسا نہیں چاہیے تو بہت ہی اس کے لیے بھی کرا رہے ٹریٹمنٹ مجھے اچھا

اچھا میں صاف ساتھ ساتھی لانا چاہتی ہوں چھوٹی بہن کے جو ہے آنکھوں بھی نیچے بہت ہی اس کا بھی میں چاہتی ہوں کہ ساتھی آ کے ہم کلین ہو کر آ لیں ایک ساتھ اچھا اور ٹائمنگ کا ایشو تو نہیں ہے جس سے ہم

اچھا یہ بتائیے کہ ہائیڈرا فیشل زیادہ اچھا ہے یا وائٹنگ زیادہ اچھا ہوگا فیشل ہاں کیونکہ آپ خود اچھا اچھا یہ اور یہ بتائیے اور یہ بتائیے سیٹنگ جو ہے لگااتار چار لیں یا بیچ میں چھوڑ دیں اور پھر بعد میں لے سکتے ہیں اچھا اس کی کچھ چارجز ہول بتا سکتی ہیں جیسے کتنا ہاں کیونکہ فیملی کیونکہ فیملی پیک ہی کرنا چاہ رہی ہوں میں

اچھا اس کا بھی لگاتار کرنا

اچھا میم پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے ہاں پھر میں آپ کو فون کروں گی اپوائنٹمنٹ کے لیے یا جیسے بھی میں صحیح سمجھوں گی ہے نا بچی سے فیملی پیک کے لیے بھی بات کر دوں گی پھر میں آپ براشر بھیجے گا اوکے